हिकु हज़ार हिकु पंजहतरि हज़ार ॿ सौ हिकु हिकु लखु एकवीह हज़ार हिकु सौ यारहं टे लख ॿाहतरि हज़ार ॿ सौ छह लख एकवीह हज़ार पंज सौ